जिसलै अस स्कूल च कोई बी चीज खिक्सने आं कोई बी गेम खेलने आं अगर अस ओह्दे बिच्च जित्ती जाच्चै सानूं खुशी होंदी पर अगर अस ओह् चीज बिच्च हारी जाच्चै जि'यां अस कोई खो खो गै खेला ने आं ठीक ऐ अगर ओह्दे बिच्च अस हारियै हारियै ते ओह्दै कन्नै कन्नै सा नूं बड़ा किश सिक्खने गी मिलदा कि अगर अस हारियै थोह्ड़े हारे टैम च सानूं कि'यां खेलना चाहिदा उत्थै सानूं केह् गल्त कीता ओह् चीजां अस ओह् इंप्रूव करी सकने अस मतलब जिन्ना चिर प्रैक्टस करगे अस उस चीज गी लेइयै अस उस्सी जित्ती सकने आं जि'यां अस हून खो खो खेला ने ऐं खो खो खिसनै ताहीं पैह्ले सानूं खुद दी हैल्थ दिक्खने दी जरूरत पौंदी कि हून असें मतलब ओह्दै ताहीं सानूं शैल खाना चाहिदा खाई खुइयै मतलब सब कुछ इ'यां करियै ते फिर गै सानूं खेलना चाहिदा खेलिया सानूं हारियै अगर हारनें कन्नै सानूं बड़ा गै मतलब बड़ा कुश दिक्खने गी मिलदा अस कोई हारी जाच्चै कोई बी गेम हारी जाच्चै सानूं मिलदा कि हां अस बेशक्क अज्ज हारियै ऐं बट ओह्दे कन्नै सानूं बड़ा कुछ दिक्खने गी मिलदा कि हून जि'यां अगर ओह् लुट्टी जंदा साढ़ी गेम जित्तियै ओह् क्यों जित्तेआ ओह् कि'यां खेलेआ उस चीज गी कि'यां हैंडल कीता इस चीज गी सानूं दिक्खना बड़ा जरूरी ऐ अस कोई बी चीज हारी जाच्चै ओह्दे कन्नै अच्छा अज्ज अस हारी ते गे ऐ ठीक ऐ ओह्दे कन्नै सानूं ओह्दे कन्नै सानूं बड़ा फैदा मिलदा कि खुद गी असें कि'यां इंप्रूव करना अगली बारी कि'यां खेलनां होर कि'यां जित्तना किस टाईप दा सानूं कोई बी गेम दिमाग च औनी कि'यां उस्सी खेलना ऐ हून कल गी अस कोई बी गेम खेला ने ऐं खो खो गै खेले ने ऐं जिन्ना चिर अस अपनी हैल्थ गी निं बैट्टर करगे अपनी हैल्थ दे बारे निं ध्यान देगे अस कोई बी चीज गी कोई बी चीज अस खेली निं सकने कोई बी चीज जि'यां कोई बी गेम खेला ने ऐं उस्सी अस नेईं जित्ती सकने ऐं जिन्ने चिर उस चीज बारे क्रेज नेईं होग सानूं ओह्दे बारै च सानूं सिक्खने गी दिक्खगे अस जिन्ने चिर कोई बी गेम अस दिखगे नेईं जिन्ने चिर कि इस्सी कि'यां खेली सकदे ऐं उ'न्नै चिर अस खुद गी उस चीज जेह्ड़ा असें गल्त कीता दा कि इत्थै अस नेईं जित्ते ऐं ते अस ऐनी करी सकदे गल्ती अस दवारा बी अस ओह् गल्ती सकी सकने कि अस उस्सी अस परतियै इ'यां जि'यां अस कोई बी हारी जन्ने ऐं ते उस्सी कल गी असें कि'यां जित्तना कोई बी चीज जित्तनें ताहीं सानूं पैह्ले न्हाड़े बारे च सोचना पौंदा ओह्दे बाद दिक्खना पौंदा कि इस्सी कि'यां कि'यां करना ऐ ठीक ऐ खो खो गै खेला ने ऐं खो खो गी गै अस खेलनै ताहीं सानूं पैह्लै सानूं उत्थै जाना बड़ा जरूरी ऐ जि'यां अस दिक्खने कि इत्थै एह् गल्त कीता अस खो खो च उत्थेै एह् लाना चाहिदा थोह्ड़ा जेहा टैम उस्सी जिन्नी साढ़ी उस चीज ताहीं प्रैक्टिस होगी अस उन्ना उस्सी जैदा अच्छा खेली सकने कोई बी अस गेम गी सानूं जिन्ने चिर अस उस चीज दे बारे च सानूं ओह्दा इंप्रूव होना नेईं नेईं इक होर इंप्रूव ऐनी होई सकने अस उस चीज ताहीं हून अस कोई बी गेम खेला ने आं जिन्ना चिर अस सानूं फेल होने कन्नै बी सानूं बड़ा जैदा फैदा बड़ा जैदा सानूं सिक्खने गी मिलदा कि अज्ज अस फेल होए ते एकड़ी चीज कन्नै अस फेल होए फिर अस अगली बार होर बैट्टर करियै खेलनेआं हून जि'यां हून कबडी गै खेलाने आं अस कबडी दी गेम खेलाने आं अस उं'दी गेम च होर साढ़ी गेम च सिर्फ इ'यां अंतर होंदा कि अस जिन्नी जिस गेम ताहीं जिन्नी जैदा प्रैक्टिस करगे उन्नी जैदा अस अगली बार अच्छा खेल्ली सकने ते जित्ती सकने सानूं हारने कन्नै बी सानूं बड़ा नालेज मिलदा बड़ा फैदा होंदा सानूं हारने कन्नै बड़ा किश सिक्खने गी मिलदा हून अस कोई गेम जिन्ना चिर अपनी हैल्थ नी जिन्नै चिर अस कोई गेम खेली गै सकदे जिन्ना चिर अस कोई हैल्थ जिन्ने चिर अस हारगे नेईं उन्नै चिर एह् बी सानूं बड़ा जरूरी ऐ हारना बी साढ़ा पार्ट ऐ बड़ा अच्छा जरूरी ऐ एह् थोड़ी कि जित्तना गै सब दै पर अगर अस अज्ज अस हारगे एह् जित्तने कन्नै बी सानूं बड़े जादा खुशी मिलदी ऐ कि अस जित्तियै इस अगर अस इस गेम खेलदे असें होर जादा अग्गैं बड़ने ताहीं बड़ने ताहींही बी सानूं बड़ी जादा बड़ी जादा जिन्ना चिर अस कोई गेम गी अच्छे तरीके ने दिखगे नेंई उस्सी खेलगे नेईं ओह्दे बारे च प्रैक्टिस नेईं करगे उन्नै चिर अस कदैं बी कोई कोई चीज गी अस पास निं करी सकदे कोई बी चीज जित्तने ताहीं सानूं ओह्दे बारे बिच्च नालेज लैना पौंदा उस्सी हून अस जि'यां कोई गेम खेला ने आं ठीक ऐ ओह्दे बिच्च सानूं इत्थै असें केह् मिसटेक कीती ही ते उस्सी अस मिसटेक गी कवर करी सकने होर सानूं खुद बी लगदा कि इत्थै असें गल्ती कीती हून इस्सी असें इंप्रूव करना इंप्रूव करना चाहिदा होर असें अग्गें पुज्जना कियां कि'यां पुज्जना ऐ सानूं एह्दे बारे बिच्च करना चाहिदा सानूं किसे दे बारे बिच्च कोई बी गेम खेलने ताहीं सानूं ओह्दे बारे च नालेज लैना बड़ा जरूरी ऐ जिन्ना चिर अस नालेज नेईं लैगे ओह्दे बारे च सानूं अस ऐनी जित्ती सकने ऐं कि ऐनी जित्ती सकने ऐं जिन्ने चिर ओह्दे बारे च नालेज निं आह्ग ओह्दे बाद च प्नैक्टिस निं करगे तां बी ओह्दे बारे च ऐनी दिक्खी सकने जिन्ने चिर अस कोई बी चीज गी अस जिन्ने चिर अस प्रैक्टिस नेईं करगे ओह्दे बारे च उन्नै चिर अस कोई बी गेम जित्ती निं सकदे ऐं ते अगर अगर सानूं जिन्ने चिर अस कोई बी चीज गी हारगे नेईं उन्नै चिर अस कुसे बी चीज गी इंप्रूव ऐनी करी सकने खुद गी खुद गी ओह्दे बारे च इंप्रूव ऐनी करी सकने जिन्नै चिर अस हारगे ते ओह्दै बाद गै अस इंप्रूव करी सकदे ऐ बस इ'यै मेरा खेलने दे बारे बिच्च ऐ